हँ हम हँ हँ हँ हमरा पासमे सभ सबजी छै अहाँ कोन कोन सबजी लेबै

हँ तऽ हाँ बैगनो छै हाँ भिण्डियो छै हाँ भिण्डी होयतै पचीस रुपिआ बैगन होयतै बीस रुपिआ कटहर होयतै तीस रुपिआ आलू होयतै तीस रुपिआ परवल होयतै पैतीस रुपिआ अच्छा तऽ दू दू किलोके तऽ कीमत भए गेलै तीस दुना साठ सत्तर एक सए तीस रुपैआ परवल पचास रुपैआ एक सए अस्सी रुपैआ आ भिण्डी दो किलो मटर पचीस दुना पचास एक सए अस्सी आ पचास भए गेलै दू सए तीस रुपैआ बैगन चालीस रुपैया दू सए सत्तर रुपैआ भए गेलै सेब हाँ सेब फल छै आओर सेब छै डेढ़ सए रुपैआ किलो आँय हाँ हँ तऽ रसून एक सए बीस रुपिआ किलो हेतो अच्छा ठीक छै हँ सभ मिलाके भए गेलै साढ़े तीन सए रुपैआ कीमत हँ अच्छा ठीक छै हे हमसभ टेक कए कऽ रखै छी पैसा लाबू हाँ हाँ सभ सबजी हम थैलामे कए कऽ तैआर रखने छी हाँ हम थैलामे तैआर कए कऽ अपनेकऽ दए दै छी अच्छा ठीक छै हम दए देबै पहिले ठीक छै ठीक छै हम सभ सबजी दए देम थैलामे कए कऽ हम रखने छी अहाँ बोड़ा लेले आबू सभकिछु दए देबै